اتر پردیش میں کھیلوں کے شعبے مقامی روایتی کھیلوں کی ترقی اور فروغ میں مختلف طریقے سے معت کرتا ہے جیسے اکثر ضلع اور دیہات میں مقامی سطح پر کھیلوں کے میلے اور مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں جن میں کبڈی کشتی پتنگ بازی گلی ڈنڈا نیزے بازی اور کافی کھیل شامل ہیں تقریبات جیسے کل شامل ہوتے ہیں یہ تقریبات نہ صرف کھلاڑیوں کو موقع فراہم کراتی ہے بلکہ عوامی دلچسپی کو بھی بڑھاتی ہے ریاست حکومت کی جانب سے مقامی کھیلوں میں مہارت حاصل رکھنے والے کھلاڑی کو انعامات وظیفوں اور تربیتی سہولیات فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکیں ریاستی سطح پر روایتی کھیلوں کو نصاب میں شامل کرنے اور اسکولوں میں اسکولوں میں ان کی مشق کی جا رہی ہے تاکہ نئی نسل ان کھیلوں سے واقف ہو اور ان میں دلچسپی لے ریاستی حکومت کی جانب سے مقامی خھیلوں میں مہارت حاصل رکھنے والے کھلاڑیوں کو انعامات وظیفوں اور تربیاتی سہولت سہولیات فراہم کی جاتی ہے یہ تقریبات نہ صرف کھلاڑیوں کو موقع فراہم کرتی ہے بلکہ عوامی دلچسپی کو بھی بڑھاتی ہے ریاستی سطح پر کھلاڑی روایتی کھیلوں کو نصاب میں شامل کرنے اور اسکولوں میں ان کی مشق کی جا رہی ہے تاکہ نئی نسل ان کھیلوں سے واقف ہو اور ان کھیلوں میں دلچسپی لے